हा करिणी पेई आहे जीअं डांस अगरि त घणेई माण्हू गिलाऊ बि कंदा आहिनि कीअं थी नचे ऐं कीअं वणे कोन थो त असां थोरो ओॾी महिल केर चवंदो आहे त जीअं पुॼी करे माण्हू वेई बि थो रहे ऐं शौक़ु पूरो नथो करे सघे ऐं जीअं विडियो विझे त घणेई माण्हू खिलंदा बि आहिनि कि तव्हां ही विडियो वणे कोन थो त असांखे हीअं ॻाल्हि पतो पवंदी आहे त पोइ ॾाढो बुरो बि लॻंदो आहे पर छा कयूं हीअं त दुनिया जी माण्हू चवनि था पर डांस में त घणेई माण्हू सुठी ॻाल्हियूं चवंदा आहिनि त घणेई माण्हू बुरियूं ॻाल्हियूं बि चवंदा आहिनि सभिनी जी ॿुधिणी पवंदी आहे माण्हू छा कजे बाक़ी डांस में त ॾाढा माण्हू ही आहिनि जेका घटि ई ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं माण्हू मिस्टेकियूं ॾाढा कंदा आहिनि हिनजे करे डांस में असांखे बाधाऊं ईंदियूं आहिनि ऐं जॾहें असां विडियो विझंदा आहियूं मोबाइलनि ते त माण्हू तरह तरह जा कमैंट्स कंदा आहिनि त इनकरे मोबाइल ते मां विडिया विझंदी कोन आहियां छोकी माण्हूअ खे हंसी था उॾाइनि हर शइ में असां बिल्कुलु हाणे हिन ॻाल्हि खे उहो करे छॾियो आहे बाक़ी मां पंहिंजा मुश्किलुनि सां गुज़री करे बि डांस ज़रूरु कंदी आहियां